हाँ भैया मैंने ओलेक्सा पर देखा था आपने गाड़ी का डाल रखा था टाटा नेक्सॉन का तो भैया मुझे गाड़ी लेना है यार क्या प्राइस है उसकी तो पाँच से दस लाख के अंदर अंदर टाटा नेक्सॉन लेना मैंने अभी ओला पर देखा था ओएलएक्स पर तो मुझे गाड़ी अच्छी लगी थी तो कैसे क्या है मतलब किसी का फ़ाइनेंस हो जाएगी या केश होगी या क्या है फ़र्स्ट ओनर है सेकेंड ओनर है

फ़ाइनेंस केस देख लें अपन जब मेरा पाँच से दस लाख का बजट है पाँच लाख तक तो केस दे दूँगा बाकी जो पेमेंट बचेगा उसको फ़ाइनेंस करवा लेंगे हाँ तो मतलब मुझे कब तक हो सकेगा मतलब करवाना चाहेंगे जब कल गाड़ी देखने आ जाऊँ मैं तो कब तक फाइनल हो सकता उस गाड़ी का कितना टाइम लगेगा अच्छा दो तीन दिन का लगेगा और किस कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मतलब गाड़ी आपके पास वह देखी मैंने अच्छी लगी मेरे को तो मतलब क्या राइट है रेट है उस गाड़ी का जो ओलेक्सा पर देखा उसका

अच्छा इतना है मुझे कम कम वाली चलेगी गाड़ी आप दिखा देना हम लोग आएंगे तो है ना ठीक है ना ठीक है ओके